ہاں ہیلو ٹیکسی والے بھیا سے میری بات ہو رہی ہے کیا تو میں نے جو ٹیکسی بک کی تھی پٹنہ جانے کے لیے وہ مجھے کینسل کرنا پڑے گا کیونکہ گھر میں ایمرجنسی ہو گئی ہے کوئی انتقال کر گیا ہے تو بھیا میں نے جو آپ کا ٹیکسی بک کیا تھا اس کو مجھے کینسل کرنا پڑے گا کیونکہ گھر میں انتقال ہو گیا ہے تو اس میں الجھ گئے ہیں میرا ایگزام بھی جا رہا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں مجھے کینسل کرنا پڑے گا مجبوری ہے گھر میں تو اس لیے ٹیکسی والے بھیا آپ اپنا ٹیکسی کہیں اور مطلب لے جائیں میرا جو پیسہ تھا وہ دے دیں کیونکہ انتقال ہوا ہے قرآن خوانی وغیرہ وغیرہ جو چیز ہوتی ہے گھر میں وہ ہوگا گھر میں پیسے کی تھوڑی دقت ہے اس میں تو قرآن خوانی میں لگتا ہے پیسہ اس لیے آپ کو دے دیجیے نہیں دو ہزار کم سے کم پندرہ سو ہی دے دیجیے آپ جانتے ہیں گھر میں بہت مجبوری ہے اس لیے آپ کو دینا پڑے گا آپ آپ آپ اپنا ٹیکسی آج کینسل کروا دیجیے کیونکہ کیونکہ یہ گھر میں ایمرجنسی ہو گئی ہے اس لیے آپ ابھی بھی کہیں چلائیں گے تو چل جائے گا آپ کا ٹیکسی تو آپ میرا پیسہ اکاؤنٹ میں ڈال دیجیے گا کیونکہ ہم پھر نکالیں گے اور قرآن خوانی ہوگی میرے یہاں اس لیے آپ کا بہت بہت دھنیہ واد کیونکہ آپ نے اتنا آپ نے اتنا کیا میرے لیے گھر پہ آئے آپ کی بہت پریشانی ہوئی اس کے لیے شکریہ آپ آپ اپنی ٹیکسی لے جائیں اور میرا پیسہ دے دیں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے میرے یہاں بہت بہت شکریہ